ग्रामीणमे बेवसाइ शुरूके दौरान सबसे पहिले कोन कोन चुनौती करल जाइ छै चुनौतीके सामना करै पड़ै छै सबसे पहिले कोइ भी बेवसाइ खोलैसे पहिले एक जगह देखल जाइ छै कि कोन जगहपर ई बेवसाइ कोन रूपसे कोनाके चलतै ओकरबाद ओइ जगहपर कोनो रूम वगैरह लेल जाइ छै किरायापर वहाँ जहाँ अपन जमीन छै वहाँ चलैवला छै तऽ ओहिमे दै सकै छिए अगर वहाँ अपन जमीन अपन मकान नहि छै तऽ वहाँ किरायापर लेल जाइ छै किरायापर लिए पड़ै छै वहाँ खाली छै तऽ सबसे पहिले जोगार करबै बेवसाइके कि कहाँ करनाइ छै कोनो भी बेवसाइ कि वहाँ चलतै सही ढङ्गसे सही दिहाड़ी कोनो मने बेनिफिट प्रॉफिट हेतै तऽ ओहि हिसाबसे पहिले वहाँ रूम लेल जएतै आओर रूम मालिकके सबसे मेन चुनौती छै कि रूम मालिक सबसे पहिले पचास हजारसे लाख रुपैआ तकके एडवान्स लै छै ओकरबाद ओ किराया लै छै पाँचसे छओ हजारके महिना आओर ओकरबाद भै जाइ छै चुनौती सामना पइसाके पइसाके जोगार करैके लेल कोनो सरकारी लोनके जोगार करै पड़ै छै बैँक भागै पड़ै छै कोइ लोनके दिमाग लगबै पड़ै छै जेनाकि अभी बिहार सरकार लोन दै रहल छै युवाके रोजगारके लिए तऽ ओ लोनके देखै पड़तै ओ लोन कि इन्टरेस्ट कतना परसेन्ट पड़ै छै आओर ओहिपर ई एम आइ कतना रुपैआ महिना आबै छै ओ हम ओहि बेवसाइसे ओहि लोनके ई एम आइ चुकै सकबै या नहि

इहएसब समस्या आबै छै आओर सहयोग गामवलाके सहयोग रहै छै कि किछु पइसामे सहयोग लै लेबै कोइ गामवलाके लिए पड़तै या बिजनेस चलैके लिए भी सहयोग लेल जाइ छै ताकि सही रहै पड़ै छै ताकि बिजनेस सही सलामत ढङ्गसे चलै आओर सबसे जादा समस्या बिजनेसमे छै पइसाके आओर जगहके आओर कोन बिजनेस कएल जाए कि कहाँपर कोन बिजनेस करबै कि ओ ओतए बढ़िआँसे ओ चलतै ठीक आओर बिजनेसके सबसे जादा छै कि जगह आओर पइसा या सरकारी लोन लेनाइ छै तऽ आओर कि हिसाबसे कोन इन्टरेस्ट लगतै कतना कि मने फेर ओहिमे प्रॉफिट छै ओकरबाद कतना रुपैआ ई एम आइ किस्त आबै छै सरकारके आओर कि हमरा ओहिसे हमरा कोनो बेनिफिट प्रॉफिट आबि सकै छै कि ओहि लोनके ई एम आइ हम अच्छासे चुकता करिके कि दुइ चारि पाँच हजार अपना घरमे भी बचै सकै छिए आओर सभ मिलिके चाहै छै तऽ इहएसब चुनौती करै पड़ै छै आओर ग्रामीणके सहायता भी होइ छै तऽ ईसब चुनौती पड़ै छै बेवसाइ करैमे मानिके चलू भी कि किराना दोकान हम करै छिए तऽ किराना दोकानमे होइ छै कि वएह ग्रामीणमे ने चलतै वएह ग्रामीणके बीच रहै पड़तै तऽ बोली भाषा भी सही रखै पड़तै आओर मिलानी भी रखै पड़तै आओर रेट सबसे बढ़िआँ रेट दिए पड़तै सही रेट रहलापर सही कस्टमर आबै छै आओर जतना कस्टमर आबै छै दोकान चलै छै दोकान चलै छै तऽ बेनिफिट होइ छै प्रॉफिट होइ छै इएहसब कारण छै इएहसब समस्या छै

इएहसब छै सब